मैम हम बिहार से अति दिल्ली से आएँ है बिहार घूमने हाँ बिहार के बारे में मुझे बताइए बिहार घूमने आए हैं निति कुमार

फिलहाल मैं अभी तुम भी फ़िलहाल में हम बिहार के वैशाली ज़िले के चंपापुर गाँव में है

बिहार का मतलब फेमस कोई अच्छी जगह बताइए बिहार का फेमस जगह जो

मैम पटना में ना गाँधी मैदान है और

हाँ बिहार का मतल बिहार का मतलब कि बिहार बिहार का सबसे बड़ा मतलब की शहर पटने ना है अरे वह तो वाटर पार्क कहाँ है वाटर पार्क अच्छा मुज़फ़्फ़रपुर में पार्क है ना हाँ तो वह कैसा है उसके बारे में बताइए सब मैम हम सुने हैं कि बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में गरीबनाथ मंदिर है वहाँ उसके बारे में बताइए बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में गरीबनाथ मंदिर जो सुने है उसके बारे में बताइए मतलब वह कैसा है ठीक है मैम ठीक है हम आते है घूमने तो ठीक